जी अगर हम बचपन की बात कर रहे हैं तो बचपन में हर इंसान हर बच्चा ज़्यादातर अपने मामा के घर जाता था नानी के घर तो मेरी भी सबसे एक कोई यादगार अगर बात है यात्रा की तो वही है कि मैं हर छुट्टियों में अपने मामा के घर जाती थी जहाँ पर हम सभी भाई बहन मिल कर बहुत मस्ती करते थे वहाँ पर मेरे कई अन्य दोस्त भी थे जिनके साथ मिल कर हम लोग दाल बाटी का प्रोग्राम करते थे कार्यक्रम करते थे जिसमें हम लोग काफ़ी मस्ती मज़ाक खेल बहुत कुछ किया करते थे जिसमें वह मेरी सबसे यादगार यात्रा रही है हमेशा की और उसको मैं अभी भी बहोत याद करती हूँ ऐसा लगता है की मैं छोटी होती तो फिर मैं वहाँ जा सकती मामा के यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था की मैं अपनी मम्मी के साथ हर छुट्टियों मे मामा के घर जाती थी छुट्टियाँ मनाने के लिए जहाँ पर मुझे अच्छा अच्छा खाना मिलता था और यहाँ वहाँ घूमना भी मिलता था और नए नए कपड़े दिलाते थे तो वह काफ़ी अच्छी यात्रा रही थी मेरे लिए यादगार